आं बाइकखौ मोजाङै जोथोनै लाखियो दा माने बाइकखौ साफा सुनानै थाव बाइकनि थाव माबाखौ फोन्नानै साब सिखोनै लाखिनानै दोनो आङो आं बाइक सालायो गोजान लामा हान्थिनायाव सालायोब्ला आखाइ आइथिं रुवायो आरो बेगफोर बायोबा मोदोमा सायो गोजान लामा हान्थिनाय समाव मोजाङै सांग्राङै सालायनांगौ आरो मोजाङै मोजां सौहैनो हायो